मेरा नाम रोशनी शर्मा ऐ में रियासी डिस्ट्रिक दी रौह्न आह्ली आं तुस जेह्ड़ा मिगी गाने दे प्रति प्रश्न पुच्छे दा कि तुं'दा केह् लक्ष्य ऐ में सनान लगी आं मिगी मतलब कि गाने दे प्रति मिगी बड़ा ज्यादा लगाव ऐ मतलब कि में स्कूल पढ़दी ही ते मिगी जदूं दा में मतलब कि पंदरां अगस्त होंदी ही छब्बी जनबरी होंदी ही ते में अ'ऊं उत्थें मतलब कि गांदी रौह्नी ही जेल्लै बी कोई प्रोग्राम होंदा हा में उत्थें मतलब कि गाना जरूर गाना मतलब कि मि मतलब कि जियां जगराते बगैरा चलदे रौंह्दे साढ़े ग्रांऽ च ते अ'ऊं उत्थें बी गांदी रौह्नी होन्नीं कि के मि बड़ा शौंक ऐ गाने दा ते निक्के मुट्टे जगराते करदी रौह्नी होन्नी ते मिगी ग्रांऽ आह्ले बड़े मतलब कि ज्यादा चांह्दे कि साढ़ी कुड़ी अग्गें निकला दी ते अग्गें निकलै मतलब कि बड़ा ज्यादा मेरे साथ दिंदे मेरे साथ साथ साथ गै रौंह्दे आं ते मां प्यो बी मेरा बड़ा ज्यादा मतलब कि मेरे कन्नै लगाव करदे मतलब कि उनें बी बड़ा ज्यादा मतलब कि बड़ा ज्यादा कि साढ़ी कुड़ी अग्गें निकलै ते मतलब कि बड़ा ज्यादा मतलब कि मेरा उप्पर गर्व फील करदे ग्रांऽ आह्ले सारे ते मतलब कि मि अग्गें बी एह् चाह्न्नी आं कि मतलब कि में गाना गाना कदें बी नी छोड़ां मतलब पूरी जेह्ड़ी मेरी जिंदगी ऐ ते में अग्गें बी मतलब कि जगराते करदी र'वां मां माता दी भजन अग्गें बी गांदी र'वां ते मतलब कि में इ'यै सोचनी कि में अग्गें बड़ी मतलब कि मतलब कि बड़ी उच्ची मतलब कि इक गायिका बनां मतलब कि अपने ग्रांऽ दा नांऽ रोशन करां ते मतलब कि कोई बी कोई बी प्रोगाम होऐ मी मतलब उत्थें जन्नी आं जन्नी मतलब अपने ग्रांऽ बिच्च कोई बी प्रोगाम होऐ उत्थें जन्नी गै जन्नी ते मतलब कि कोई दिने प्रोगाम होऐ जन्नी गै जन्नी में उत्थें होर मतलब कि साढ़े ग्रांऽ बिच्च मतलब कि कुड़ियें गी मतलब कि मतलब कि केईं बी शौंक होंदे कुसै गी गाने दा होंदा कुसै गी बजाने दा होंदा मतलब कि अपनी अपनी कलाकारियां होंदियां साढ़े ग्रांऽ मतलब कि कुड़ियां अग्गें निकलदियां गै नी हैन मतलब कि में मतलब कि अपने जियां मिगी गाने दा शौक ऐ ते मिगी मतलब कि गाने दे प्रति शुरू चा बड़ा गै लगाव हा में जित्थे बी कुदै जगराते होंदे दिक्खने ते मतलब कि मेरा इ'यां दिल एह् करदा हा कि मि कैह्लू जां ते अ'ऊं बी इत्थें गां ते मतलब कि में आस्ता आस्ता मतलब कि सारा किश सिक्खी लैता मतलब कि थोह्ड़ा थोह्ड़ा करियै मतलब कि जियां जगरातें च कोई गांदे हे बड्डे बड्डे हे ते में ओह् मतलब कि केह् करना उत्थें बैठी रौह्ना ते उ'नें गी दिखदे रौह्ना कि कि'यां गांदे कि'यां बजांदे मतलब कि आस्ता आस्ता आस्ता में मतलब कि सिक्खना थोह्ड़ा थोह्ड़ा सिक्खना स्टार्ट कीता मतलब कि ज्यादा ते में फोनै बिच्चा गै सिक्खे दा मतलब कि यू ट्यूब होई गेआ मतलब कि में इत्थें गांदे रौह्ना उत्थें निक्की निक्की निक्की निक्की मतलब कि किश बी गाने दियां होंदियां जेह्ड़ियां ओह् में मतलब कि थोह्ड़े थोह्ड़े सुर जेह्ड़े होंदे ओह् सिक्खे ते में गाना स्टार्ट कीता ते आस्ता आस्ता में अग्गें औन लगी आं ते हून में इ'यै चाहन्नी कि में अग्गें बी चलदी र'वां मतलब कि सिंगिंग इक मतलब कि इक गाना गाना मतलब कि बड़ा ओह् होंदा इक स्टेज उप्पर गाना गाना मतलब कि इक असान तरीका नी ऐ बड़ा औक्खा मतलब कि इक स्टेज उप्पर गाना गाना मतलब कि इक खास करियै इक कुड़ी आस्तै मतलब कि कुड़ियें गी ते मतलब कि अग्गें बड़ा गै घट्ट मतलब कि ओह् करदे लेकिन ओह् पैह्ले पैह्ले जमान्ने हा नेईं औन दिंदे लेकिन अज्जकल बी ऐ कि केईं केईं कुड़ियांं अग्गें जंदियां गै नी हैन मतलब कि ऐसा नी होना चाहिदा अग्गें मतलब कि हमेशां जाना चाहिदा ते मेरा ते इ'यै कि में सिंगिंग कदें छुड़नी गै नी ऐ मतलब में करदे गै रौह्ना अपनी जिंदगी बिच्च सिंगिंग आस्तै मिगी सिंगिंग दा बड़ा लगाव ऐ सारे जने मेरा साथ दिंदे मतलब के जिन्ने बी हैन मेरे टीचर होई गे मेरे ग्रांऽ आह्ले होई गे मेरे मां प्यो होई गे मेरे भैन भ्राऽ होई गे मतलब उ'नेंगी ते मेरे उप्पर बड़ा ज्यादा गर्व ऐ मतलब ओह् इ'यै चाह्ंदे कि साढ़ी जेह्ड़ी कुड़ी ऐ ते अग्गें जा ते मतलब कि में बी ते इ'यै चाह्न्नी कि मतलब कि अ'ऊं इक बड्डी गायिका बनां ते मतलब कि मेरे मां प्यो दा नाम रोशन होऐ ते बड़ी अग्गें जां ते मतलब कि जियां बाकी गायिका मतलब कि जिन्नियां बी हैन साढ़ियां कुड़ियां साढ़ी डिस्ट्रिक दियां जम्मू कश्मीर दियां जियां ओह् गांदियां मतलब कि मतलब कि बड़ी बड्डी बड्डियां गायिका बनी चुकी दियां न ओह् ताकि उ'नें गी दिक्खियै में बी इक इ'यां इ'यै चाह्ंन्नी आं कि में बी इक बड्डी स्टार बनां बड़ी बड्डी गायिका बनां मतलब कि जेल्लै अ'ऊं उ'नेंगी दिक्खनी होन्नी आं मेरे दिलै बिच्च बी इ'यै होदा कि कैह्लू अ'ऊं बड्डी स्टार बनगी कैह्लू अ'ऊं गाह्गी कैह्लू अ'ऊं अग्गें जाह्गी लेकिन थोह्ड़ी थोह्ड़ा मतलब अमी हून अग्गें जा नी आं मतलब कि छोटे मोटे जगराते ते करनी आं मतलब आस्ता आस्ता आस्ता मतलब कि हून जकदम ते बंदा अग्गें पुजदा नी ऐ मतलब कि आस्ता आस्ता कोशिश करी करियै गै बंदा अग्गें जंदा हां ते बाकी मिगी मतलब कि डोगरी जेह्ड़े डोगरी गाने जेह्ड़े होंदे ओह् मिगी बड़े गै ज्यादा पसंद न मतलब कि ज्यादा अ'ऊं डोगरी गाने गै गान्नी होन्नी ते माता दे भजन मतलब कि इं'दे कन्नै मि ज्यादा लगाव ऐ ते डोगरी गाने मिगी बड़े ज्यादा पसंद न ते क्योंकि साढ़ी मतलब कि साढ़ी डोगरी गाने न मतलब कि एह् गाने चाहिदे क्योंकि डोगरी साढ़ी जेह्ड़ी भाशा मात्तर भाशा अग्गें पुज्जनी चाहिदी मतलब कि ते बाकी में माता दे भजन ज्यादा पसंद करनी होन्नी मतलब कि जेल्लै में अ'ऊं कुदै गानी होन्नी ते में ज्यादा माता दे भजन गानी होन्नी ते कृष्ण दे भजन बी मिगी बड़े ज्यादा पसंद न ते मतलब कि में इ'यै गान्नी होन्नी जित्थें बी गान्नी होन्नी मतलब कि गाने डोगरी गाने मतलब कि एह् बी ज्यादा बड़े पसंद न मिगी ते बस में तुसें गी सिंगिंग दे बारे च सनाऊ उड़ेआ कि मेरा मतलब कि अग्गें जेह्ड़ा लक्ष्य ऐ मतलब कि इ'यै कि में इक बड्डी गायिका बनां मतलब कि मिगी ते सिंगिंग दा बड़ा गै ज्यादा शौंक ऐ मतलब में जित्थें बी जगराता सुननी होन्नी जित्थें बी मतलब केई गांदा होऐ उत्थै मतलब कि तौले गै पुज्जी जन्नी होन्नी मतलब कि जित्थें मिगी सनोचै कि किदे जगराता उत्थें अ'ऊं जन्नी उठी होन्नी ते मिगी मतलब गाने कन्नै बड़ा ज्यादा लगाव ऐ ते जे किश तुसें मिगी पुच्छे दा हा मतलब कि में तुसें गी इ'यै आखनी आं कि में अग्गें जाइयै बड्डी गायिकां बनां ते मेरा मतलब कि में अपने ग्रांऽ दा नांऽ रोशन करां अपने भैन भ्राऽ दा नांऽ रोशन करां अपने मम्मी डैडी दा नांऽ रोशन करां ते में इ'यै चाह्न्नी कि में अग्गें जाइयै बड्डी गायिका बनां ते धन्यावाद